हिकु जनवरी ॿ हज़ार पंज फरवरी ॿ हज़ार छह तेरहं जून ॿ हज़ार यारहं अठारहं अगस्त ॿ हज़ार पंद्रहं टेवीह सितम्बर ॿ हज़ार वीह